हमर अपन मान्यता अइ कि अगर विशेष छात्र जकरा कहल जाइ छै समाजमे जे चाहे दृष्टिबाधित हो या आओर कोनो तरहके अगर ओकरा शारीरिक ओकरासङ्ग कठिनाइ छै तऽ हमरा माननाइ छै जहाँ तक सम्भव भऽ सकै ओकरा मुख्यधाराके ही शिक्षण प्रणालीमे ओकरा शामिल करैके चाही चूँकि देखा देखीके भी असर होइ छै साकारात्मक असर होइ छै आओर जल्दीसँ ओकर जे छै हमसब जे छिए से कि सुधार भी आबैके कोशिश होइ छै